हेलो जी रवि ट्रेवलर जी सर मैंने दिसंबर चौबीस दिसंबर को सर हमने आपके यहाँ से कैब की थी जो जाम जाम जोधपुर से बीकानेर गए थे जी सर जी सर जी सर हमको वो ही ड्राइवर और वो ही कैब वापस से चाहिए हमको जी सर हमको सेम प्लेस बीकानेर पर जाना है जी सर ड्राइवर का नाम सुरेश था जी सर हमने फ़ाइव सीटर कैब बुक की थी आपसे जी सर हमको जा अब जाना है सर हमको पच्चीस फ़ैब्ररी को जी सर सेम कैब बुक हो जाएगी सेम ड्राइवर के साथ थैंक यू सर जी सर